नमस्ते मैं वहाँ बंबई इंडिया गेट जाना चाहती हूँ कितना भाड़ा लगेगा इंडिया गेट इंडिया गेट मुझे देखना है हाँ फिर वहाँ से मुझे ताज होटल जाना हो तो अभी तो हम अभी नए नए आए अभी हमने देखा ही नहीं है कितनी दूरी है वहाँ से फिर मुझे चर्च गेट जाना है चर्च गेट देखना है मुझे वहाँ से थोड़ा और आगे जा कर महालक्ष्मी जाना है हाँ थोड़ा रुक कर चलेंगे भैया हाँ मुंबा देवी मंदिर भी जाना है हाँ बुक कर लेंगे तो क्या मतलब हिसाब से आप लगा देंगे ना हाँ मुझे जीवदानी मंदिर भी जाना है हाँ मुझे ठीक है भैया तो जैसे कहीं भी हम रुक सकते हैं अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं तब आपको लिवा कर चलेंगे जब हम बुक करेंगे हाँ हाँ उसके बाद मंदिर भी नहीं भैया इतनी ज़्यादा कहाँ समय नहीं लगाएँगे मुझे फिर जीवदानी मंदिर भी जाना है मुझे बंबई भर पूरा घूमना है मुझे पूरा मु बंबई भर पूरा घूमना है ठीक ठीक है फिर भाड़ा हिसाब से लगा लीजिए भैया हम यहाँ पर अभी स्टेशन पर खड़े हैं फिर आप आ जाइए हम स्टेशन पर खड़े हैं कितना टाइम लगेगा आपको आने में

बस ई प्लेटफॉर्म टू पर दो पर हैं भैया